उत्तर भारत आओर दक्षिण भा हमरा सभके उत्तर भारत आओर दक्षिण भारतमे बहुत फरक यए बहुत फरक यए भोजन भोजन हमसभ अलग करै छी आओर रहन सहन सभकिछु अति उत्तम यए खेतीबाड़ी सभकिछु खेतीबाड़ी सभकिछु बढ़िआँसँ होइए आओर भी आओर भी रहन सहन लोक सभ बठ बैठि कऽ विचार कयली किछु भी भाइ बन्धु चाचा भतीजा पिताजी माताजी सभके सङ्ग बैठि कऽ साथमे खयली खाना पीना रहना सभकिछु होइए बहुत सुन्दर आओर भी एतेक अच्छा वातावरण हए जे ओकर कोइ अन्त नहि यए आओर भी हरेक तरहके बतियान हए जे हमरा सभके बहुत बदलाव आओर भोजन भी बहुत अन्तर यए आओर भी तरहके बहुत चीज जे हए से बदलल हए आओर कपड़ा कपड़ा भी आओर कपड़ा हमसभ धोती कुर्ता जादा पेन्है छी फुल पेंट शर्ट आर बहुत कम पेन्हैए बूढ़ वृद्ध आदमीसभ धोती कुर्ता पेन्है छथि आओर गमछा रखै छथि आओर भी